हांव जेन्ना मुंबय सारकें शारान गेल्लें म्हणजेर अशें थंय म्हाका मेन म्हणल्यार गणपतीचें देवूळ आसा तें आवडलें माय जिवदानी मागीर अशें गोंयानूय बी अश्यो कांय बऱ्यो प्लेसीस आसा ज्यो सामक्यो अश्यो मन भुलोपाच्यो सारक्यो आसा म्हणजेर आमकां त्यो पळयतनात अशें दिसता की हा आमच्या गोंयान इतलें बरें आसा वा शा भायले शारान म्हणजे अशें आवट ऑफ गोवा बी वयतना तेन्ना अश्यो टँपल्स बी अश्यो पळयता तेन्ना एक एक टँपल अशी सुं इतलीं बरीं आसता की तीं सामकी हिस्टोरिकल म्हणजे तेंकां तेंकां एक एक कुडक्याक असो मिनींग आसता म्हणजे अशें हांयेन म मुंबयक गणपतीचें आनी जिवदानी देवूळ पळयलेलें आसा